हम जब हम जब छोट रहिऐ तब मतलब बहुत परिस्थिति बहुत खराब रहै आओर बहुत एइसन चीज छै जेकि बहुत संघर्ष करैके बाद मतलब हम मतलब पापा मम्मीके भी बहुत जादा आओर हम घरेलु ई के कारण बिहार बोर्डसँ बचपनेसँ पढ़लिऐ आओर हमर दादी भी पुराना ख्यालातके रहए कि बेटीके ऐसे नहि करना छै ऐसे करना छै बिहार बोर्डसँ ही पढ़ाना छै सी बी एस इ बोर्डसँ पढ़ाइ की करबीही फिर तऽ बादमे फिर शादी करएके करएके रहतै तऽ एहि सभकेँ कारण हमर दादी हमर एडमिशन करा देले रहए बिह बिहार बोर्ड मतलब गर्ल्स इसकुलमे आओर हमे बचपनसँ इन्टर करलिऐ बिहार बोर्डसँ आओर

हँ आओर फिर इन्टर करैके बाद फिर हमर मम्मीके ई भेलै मम्मीके थोड़ासँ मम्मी पढ़ल लिखल रहए मम्मी छोड़ि रहए तऽ ओएह सभ चीज करलकै आओर हम अभी आ इन्टर करैके बादमे सी बी एस इ सी बी एस इ यहाँ करैलिऐ विद्या विहार ओकर बादमे बहुत किछु एइसन सीखएके यहाँ पर मिललै बहुत किछु बहुत किछु एइसन